मध्य प्रदेश के पारंपरिक कपड़े फैशन शैली कहें तो वो हैं आदिवासीय वेशभूषा क्यूंकि यहाँ पे इंक्यावन प्रतिशत आदिवासी रहते हैं जो धोती कुर्ता और साड़ी पहनते हैं उनके साढ़ी का पहनावा बहुत ही अलग रहता है क्योंकि यह इक अलग अलग संकृति है उसी प्रकार यहाँ सामान्य रूप से पैंन शर्ट कुर्ती सलवार साड़ी पहनी जाती हैं तथा और भी यहाँ पे कपड़े पहने जाते हैं जो हैं जीन्स आजकल की युवा यहाँ पे जींस टी शर्ट टॉप ये सब पहनते हैं तो यह यह यह यह मध्य प्रदेश की भिन्नता है कि यहाँ पे इतनी प्रकार की वेशभूषा हैं यहाँ के पारंपरिक वस्त्रों में साड़ी आती है यहाँ विभिन्न यहाँ चंदेरी की साड़ी बहुत प्रचलित है यहाँ पन्ना की साड़ी भी बहुत प्रचलित है उसी प्रकार यहाँ सूती की साड़ियां जो आदिवासीय महिलाऍं पहनती हैं वह भी बहुत प्रचलित हैं